جی ہاں میرا ماننا یہ ہے کہ بچوں کو دن میں کم سے کم ایک بار تو اخبار پڑھنے کے لیے ترکیب کرنا چاہیے کیونکہ اخبار پڑھنے سے بہت بینیفٹ ہے اخبار پڑھنے سے بچہ کا ذہن تیز ہوگا نالج ہوگا ریڈنگ اسکل بڑھیا ہوگا تمام نیوز اور جتنا باہر کی نیوز ہے تمام نیوز مطلب سب کو نالج ملے گا کہاں کیا ہو رہا ہے پھر اخبار پڑھنے سے ہمارے کچھ اردو پیپر میں اسلام سے ریلیٹیڈ بھی تمام نالج ہوگا اخبار پڑھنے سے بہت بہت دیس دنیا کی خبریں آتی رہتی ہے اخبار پڑھنے کا بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہے پہلے میں اخبار بچوں کے لیے پڑھتا تھا اب بچے ہمارے لیے اخبار پڑھتے ہیں پڑھ کے سناتے ہیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ تمام دنیا کے بچے کے پیرنٹ سے تمام گزارش ہم کرتے ہیں کہ بچوں کو بھی اخبار پڑھنے کا صلاح دیں کیونکہ اخبار پڑھنے سے بہت ہی بینیفٹ ہوتا ہے اور گھر میں ساتھ بیٹھ کر بچوں کو اخبار پڑھ کے سنائیں تاکہ ان کو نالج ہو پھر آنے والے دن میں وہ آپ کو اخبار پڑھ کے سنائیں ان کا ذہن کھلے